जी एक्चुअली मैंने एक कैब बुक किया हुआ था पर मेरे घर में थोड़ा सा काम आ गया है तो उसकी मुझे रिफंड चहिए जी जी नहीं नहीं नहीं नहीं मैंने तो ऑनलाइन किया हुआ था हाँ ऐप से किया हुआ था और अब मुझे उसका रिफंड चहिए जी जी नहीं नहीं कैंसिल करना चाहता हूँ मैं ऑलरेडी कर चुका है हाँ हाँ तो आप मेरे गूगल पे या पेटीएम में आप वो अमाउंट वापस डाल सकते हैं जो अमाउंट फाइव हन्डरेड रूपीस का जो मैंने डाला हुआ था उसमें कैब में बुक करते समय

ठीक है ठीक है आप उसको वापस डाल दीजिए और जब भी वापस डालेंगे तो आप मेर को उसका बता दीजिएगा इनफॉरमेशन जी जी आप टेक्स्ट कर दीजियेगा मुझे एस एम एस कर दीजियेगा मेरे खाते में वापस आ जाएंगे ना पैसे हाँ हाँ हाँ ठीक है